दा आबादनि सोमोन्दै दा गोदोनि जुगाव

जों मोसौ मोसाजों हालेवोमोन दाना दाना माबाबाय जुगजों लोगोसे सोलायबाय सोलायनाया मारै जाखो होनबा दाना थेखथरजों हालेवबाय गायबाय दा मोसौजों गोदोनि जुगआवबा जों गोदो जाम्बा जाम्बिनि जुगावब्ला जों मोसौजोंनो हालेवोमोन बयबो गाजा गोमजा हालिथाम हालिब्रै हालेवोमोन दा जुगजों लोगोसे मालाय माबाया माबाबाय हालेव थेखटरजोंसो हालेवनानै गायबाय दा जोंनाव माने बिखौ सोलायबोबाय होननानै लादो सोलायबाय बेखिनि माबा सोलायबोनाय मुगा फैबाय नालाय दा बिखौ सोलायबोबाय दा मोसाजों दा गैला हालेवनाया बुहुद खम जाबाय दा थेखथरजोंनो गायबाय बिदिनो गायनायफ्रावबो जोङो हारसिङै गायबा थाब जाया होननानै ज' ज' गायो आरो ज' ज'बो गायो हाजिरा बिदिनो होनानैै बुरजायैनो बुरजा गायो लासै दा जोङो लासै लासै बिदिनो सोलायबोगासिनो दं दा जोङो गामियाव बांसिन मानसिफोरानो हालेवनाया बुहुद खम जाबाय दा ओंखायनो जोङो औ मा होनो जों हालेवनाय बिराद खम जाबाय दा ओंखायनो लासै लासै

मा होनो बे माबा गायनाय फुनायनि सोमोन्दै आङो बेखिनिखौल' बुंनाय जाहैबाय